اتر پردیش میں بہت ساری تہذیب پائی جاتی ہیں اور اور جغرافیے سے متاثر ہوتی ہیں بہت ساری ندیاں بہتی ہیں یہاں کے لوگ تہذیب میں رہتے ہیں اور محنتی ہوتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ اپنے کام کھیتی باڑی کیمپ میں مشقت کرتے ہیں اور یہاں کی آب و ہوا کھلی جگہ میں رہتے ہیں یہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور یہاں بہت سارے پکوان طرح طرح کے بناتے ہیں اور